हमारे समस्तीपुर जिले के मुख्य मनोरंजन गतिविधि और मनोरंजन के विकल्प हैं पार्क खेल की सुविधाएँ जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा स्थित है जो समस्तीपुर जिले में है हमारे यहाँ थियेटर संस्कृति कार्यक्रम के लिए भी जो समस्तीपुर जिले के कलेक्ट्रेट स्थित है उसके बगल में पटेल मैदान है वहाँ इस चीज का सभी विकल्प उपलब्ध हैं हमारे यहाँ खेल के मैदान पार्क वार्क बाग बगीचे भी हैं जहाँ लोग जाते हैं और निःशुल्क वहाँ व्यवस्था है जिनमें कोई शुल्क नही दिया जाता है हमारे यहाँ नाट्य कला परिषद का भी नृत्य गान का भी व्यवस्था है जोकि हमारे धर्मपुर हाट जितवरिया पंचायत में ही है वहाँ पे अब वार्षिक मौसम में यहाँ के हमारे यहाँ विजय दसवीं के शुभ अवसर पर वहाँ नाट्य कला प्रसिद्धि की ओर से नृत्य वगैरह नाटक कलाकृतियाँ जो भी होती हैं प्रस्तुत की जाती हैं हमारे समस्तीपुर जिले में ही हमारे बगल का ही हैं जहाँ सिनेमा हॉल वगैरह हैं जैसे लक्ष्मी टॉकीज भोला टॉकीज कृष्णा टॉकीज अनुरूप टॉकीज और खेल की सारी सुविधाओं के लिए हमारे बगल में ही हाई इस्कूल जितवरिया है जहाँ टूर्नामेंट वगैरह वार्षिक पे चलता है वहाँ पे हर गतिविधि पर हम सभी ग्रामीणों की तरफ से नजर रखा जाता है कि अच्छे से सौहार्द प्रेम से खेल नाट्य जितने भी कलाकृतियाँ हों उन सबको प्रस्तुत किया जाए और अच्छे अच्छे मैदान पारक भी हैं जैसे कि इधर ध्रुवावां भी है पूसा भी है उसके बाद आपसे समस्तीपुर वगैरह भी हैं पटेल मैदान वगैरह में भी आदमी आते जाते हैं जहाँ खेल कूद की सारी व्यवस्था है वहाँ खेल कूद करते भी हैं अभी और हम लोग के यहाँ जितवरिया पंचायत भवन में पंचायत भवन के पग में स्थित है वहाँ पे पुस्तकालय है जहाँ वार्षिक जो नाट्य कलाकृति होती है और जो नृत्य वगैरह वहाँ पेश की जाती है ये सब हम ग्रामीणों के सहयोग से होता है वहाँ पे हम लोग मनोरंजन करते हैं और लोगों के लिए भी मनोरंजन की सुख सुविधा उपलब्ध कराई जाती है